ہاں مجھے نان فنکشن لکھنے کا شوق رہا ہے اس میں جیسے خطوط وغیرہ میں لکھتا ہوں اسی طریقے سے ٹریول کرتا ہوں سفر نامہ لکھنے کا بھی شوق ہے کہیں سفر کرتا ہوں تو اس میں کرتا اس میں لکھتا ہوں خطوط میں جیسے مولانا آزاد مولانا آزاد ہیں اور سفر نامہ وغیرہ میں نے وہاں دریا بادی کی سفر نامہ پڑھی ہے ان کی تحریریں مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس لیے میں سفر نامے لکھنا بھی پسند کر